گاؤں میں گھر کی تعمیر کرتے وقت کچھ خاص چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے جو لوگوں کی ضرورت روایت اور حالات کے مطابق ہوتی ہیں ان میں سے کچھ اہم باتیں یہ ہیں جیسے سب سے اہم ہوتا ہے ہوا اور جنگلوں کی حیات ہوا گھر کو اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ ہوا کا اچھا رونی ہو تاکہ گھر میں ٹھنڈک رہے اور تازہ ہوا آتی رہے اس کے لیے آنگن یا اوپین اسپیس کا انتظام کیا جاتا ہے جنگلی جانوروں اور حسرت کی وجہ سے گھر کے آس پاس حفاظتی دیواریں یا باؤنڈری ہوتی ہیں کچھ لوگ جنگل سے دودھ دور رکھتے ہیں تاکہ انہیں نقصان نہ ہو اور گھر بناتے وقت گھر کی تعمیر کے لیے بجٹ کا بھی خیال رکھا جاتا ہے اس میں گھر کے مٹیریئل نقشہ اور تعمیر کی ٹوٹل لاگت شامل ہوتی ہے ہر شخص اپنی فائننسیئل پوزیشن کے مطابق گھر بناتا ہے اور ہمیں خاندان کے ممبروں کی ضروریات کا بھی دھیان رکھنا رکھا جاتا ہے ہر شخص اپنے خاندان کے ضرورت کے مطابق ہی گھر بناتا ہے جیسے اگر گھر میں زیادہ ممبر ہیں تو زیادہ کمرے باورچی خانہ اور بیت الخلاء کا انتظام کیا جاتا ہے بزرگوں کے اسپیسل کمرے اور سہولتیں ہوتی ہیں گھر کے نقسے میں واستو اور دینی خیالات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے بہت سے لوگ گھر میں ایک الگ سی عبادت گاہ یا پوجا کرنے کا جگہ بنا دیتے ہیں واستو کے مطابق بھی گھر میں ڈائریکشن اور ڈیزائن طے کیا جاتا ہے کہ کس ڈائریکشن میں کون سا کمرہ رہے گا کس طرف کون سی چیزیں رکھی جائے گی گھر بنانے سے پہلے یوجنا منصوبہ بندی ضروری ہوتی ہے اس میں گھر کا نکسہ ڈیزائن اور کنسٹرکسن کا پلان بنایا جاتا ہے گاؤں میں اکثر لوگ ایک دوسرے سے مشورہ کر کے ہی یہ سب کام کرتے ہیں اور اب تو سرکار گھر گھر غریبو کو گھر دینے کے لیے نئی نئی اسکیمیں لا رہی ہیں پہلے اور اب کے گھروں میں بہت زیادہ تبدیلیاں آ گئی ہیں اب ڈیزائنیں ماڈرن ہو گئی ہیں پہلے کے مقابلے میں گاؤں میں گھر کا ڈیزائن میں بھی تبدیلیاں آئی ہیں جیسے کہ اوپین کچن کا ٹرینڈ پہلے جو بیسک سہولتیں نہیں ہوتی تھی جیسے کہ اٹیچڈ باتھ روم الیکٹرک فیٹنگ ان چیزوں کا اب زیادہ خیال رکھا جاتا ہے پہلے کے مقابلے اب ٹکنالوجی کا زیادہ استعمال ہوتا ہے جیسے کہ واٹر سپلائی سسٹم سولر پینل اور گھر کی سکورٹی سسٹم کا لگاؤ گاؤں میں ہر شخص اپنے اپنے اسٹائل اور ضرورتیں کے مطابق گھر بناتا ہے لیکن یہ چند باتیں ہر ہر جگہ دیکھی جا سکتی ہیں اور بھی گھروں میں جانوروں کو پالنے کے لیے الگ سے جگہ بنائی جاتی ہے گھر کے سامنے آنگن چھوڑے جاتے ہیں گھر کے سامنے باؤنڈری کر کے وہاں پیڑ پودے لگائے جاتے ہیں پہلے اتنا ڈیزائن اور اتنا کنسٹرکشن نہیں تھا پر اب ماڈرن زمانے کے حساب سے تبدیلیاں آتی گئی اور اب لوگ گھر کی ڈیزائنیں بہت ہی ماڈرن طریقے سے بناتے ہیں